جی مجھے آر کے گارمنٹ سے بات ہو رہی ہے جی مجھے کپڑا چاہیے تھا فیبرک کے

جی مجھے فیبرک چاہیے تھا جیسے یہ مجھے آپ کا نمبر جگدیش بوٹیک سے ملا تھا انہوں نے بتایا کہ آپ کے اسٹور میں آپ کے گارمنٹس میں بہت اچھی ورائٹی کے کپڑے اویلیبل ہیں تو میں نے سوچا میں آپ کروں میرا بھی لیٹ ہی لیٹ جی جی جی جی جی جی میرا دلی میں ہے اور میں زیادہ تر نا لیڈیز کے جو گارمنٹس ہوتے ہیں نا وہ بناتی ہوں جیسے ان کی لیڈیز کے زیادہ بناتی ہوں جی نارمل میں سب بناتی ہوں بوٹیک میں اپنے تو مجھے اس کے لیے نا کپڑے کی ریکوائرمنٹ تھی تو میں نے آپ سے کانٹیکٹ کرا تو آپ مجھے بتا دیجیے کہ مجھے سب آپ کے کیا کہتے ہیں سپلیمنٹ بھی چاہیے ہوں گے میں دیکھوں گی کہ آپ کے پا کیسا لیں گی آپ کی فیبرک کی کیا رینج ہے اچھا اور آپ کی ڈلیوری کا دلی تک ہو سکتی ہے اوکے اور آپ کے پاس لیسیز بھی اویلیبل ہیں اوکے جی جی ٹھیک ہے جی تھینک یو میں آپ کو بتاتی ہوں